ایک بار میں نے تفریح کے لیے کشمیر کا سفر کیا جوکہ ہمارے بجٹ کے مطابق یہ سفر تھا لیکن وہاں جانے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ وہاں بہت مہنگائی ہے جو چیزیں ہمارے شہر میں بیس روپئے میں مل رہی ہیں وہ چیزیں وہاں پچاس روپئے میں مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بجٹ جو ہے وہ کچھ ڈسبیلنس ہو گیا تو ہمیں پریشانی ہوئی وہاں کے سفر کرنے میں لیکن اس بجٹ کو میں نے پھر سنبھال لیا کہ میرے ساتھ جو دوست تھے تو میں نے کچھ تعاون دوستوں سے لیا اور دوستوں کی جو کمی ہوئی وہ کچھ میں نے مکمل کی اس طرح سے میں نے اس بجٹ کو سنبھالا اور بہترین تفریح کیا وہاں اور اچھے انداز میں وہاں کا سیر کیا اور گھوما پھرا اور بہت لطف اٹھایا جس کی وجہ سے ہم کو وہاں کے سفر میں بہت مزہ آیا اور بہت اچھا لگا وہاں کے سفر اور کشمیر ایک بہت اچھی جگہ بھی ہے ہم سب کو وہاں تفریح کرنی چاہیے اور وہاں کا سیر کرنا چاہیے ہم سب کو